आमच्या भारतान हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम अशे अनेक धर्म आसात सगळे जाण आपल्या धर्माचो प्रचार आनी प्रसार आपल्या तरेन करतात हिंदू धर्मा बद्दल उलोवचें जाल्यार आमी आमच्या धर्माचो प्रचार संतांची मदत घेवन करतात आमचो हिन्नू धर्म आमकां एकमेकां कडेन कशें वागप हें शिकयता अतिथिचें स्वागत क कशें करप हें शिक शिकयता आमच्या हिंदू धर्माक आमकां सकाळीं पुजा संद्याकाळची धुपार्ती घेवप हें शिकयता आमची धर्मांतलीं भुरगीं सांचे वेळेर देवा कडेन बसून शुभमकरोती म्हणटात देवाची प्रार्थना म्हणटात आमच्या धर्मांत आमकां आमचें आरोग्य कशें सांबाळचें हें शिकयला नाका आसतलें फाश्ट फूड खाय नासतना आमी घरचें अन्य आमच्या भुरग्यांक दिता योगा करपाक लायता